ये बात मेरे स्कूल समय की है जब मैं एक बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी तो काफ़ी टाइम लगभग दो महीनों के बाद जब मैं स्कूल गई तो मुझे पता चला कि मेरे सारे के सारे विषय के प्रोजेक्ट मुझे कुछ ही टाइम में बनाने हैं तो वो मेरे सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती थी हालाँकि बीमारी से मैं बहुत कमजोर हो गई थी वीकनेस भी बहुत थी उस दौरान अर्धवार्षिक एग्जाम नजदीक थे मेरे और बहुत ही कम टाइम था तब मैंने मतलब एक मेरे सामने ये चुनौती थी और फिर बीमारी की हालत में भी मैंने ज़्यादा किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया लेकिन फैमिली ने सपोर्ट किया उस टाइम मैंने कम टाइम में मेरे सारे विषयों के प्रोजेक्ट कम समय में बनाए थे और बीच में मुझे ना मेरा ट्रीटमेंट भी चलता था मैं बीमार थी तो वो बात मुझे आज भी याद है कि बहुत ही मुश्किल भरा समय रहा था लेकिन फिर भी मैंने कम समय में मेरे सारे प्रोजेक्ट तैयार कर दिये थे कर दिये थे बीमारी की हालत में और पूरे ना स्कूल में भी सभी सारे मेरे शिक्षक शिक्षिकाओं जो भी मेरे स्कूल टीचर थे उन्होंने मेरा मेरे काम की बहुत सरहाना भी की और मेरा थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया था तो ये बात बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही थी उस समय मेरे सामने